एकरा

किसान सुनिश्चित करैत अइछ हवादार प्रदान कयनाइ हवादार जगहके मतलब होइत छै जे जाहिठाम पशु रहय ओहिठाम हवादार जगह हुए हरियाली हुए ज्यादा मच्छर नहि होय ओहिठाम कोनो तरहके दूषित वातावरण नहि होय नदी नाला नहि हुए तऽ किसान ईसभ देखिके जानवरकेँ सुरक्षित करैए आ मानवीय तरीका जे जेना हमसभ रहैत छी अगर पशुपालन हम करैत छी तऽ हमरासभके ई सोचबाक चाही कि जेना हम रहैत छी परिवारमे सदस्यके रूपमे तऽ जानवरोके ओकरा सदस्यके रूपमे ही हम मानी तखन जानवर अधिक सुरक्षित रहैत छथि नीकसँ सुरक्षित रहैत छथि